काणकोण एक सैमाचें देणे जाका करमल घाटा सारको सुंदर असो दोंगरी भाग लाभला जंय दर दिसाक जायते देशी आनी विदेशी पर्यटक काणकोणच्या मोगान हांगच्या अभ्यासा खातीर जावं आनंद भोगपा खातीर येतना आमकां दिश्टी पडटात तातूंत भितर प्रामुख्यान येता तें सतराशें त्रेसश्टान काब दे राम हांगा जाल्लो काणकोणच्या राजा कडल्यान पोर्तुगिजांनी बळकायल्लो फॉर्ट कुस्कें वॉटरफॉल बामणबुडो मानगाळ फार्म माश्यांची तळीं गुनी वॉटरफॉल बड्ड्या थळाव्या लोकांची जी बसपाची पयलिची आसन संस्कृती आसा ती ट्री टॉप पर्तगाळचो मठ परशुराम देवूळ लोलयेचो नागडो बेताळ लोलयेच्या दोंगरा मड्डेवेले भगवतीचे देवूळ तर आयज कालच्या लोकांक काणकोण म्हालांतले दर्यावेळो न्हंयो वॉटरफॉल देवळां चर्चीस आनी कांय रानवटी भाग तातूंत गांवच्यो मड्ड्यो गुहा पळोवपाक चड प्रमाणांत आवडटा तें आमी आमकां प्रमुख्यान दिसता